सहरसा जिलामे जे आइ देखै छिए बुजुर्ग के देखभालमे कमी एलैए आबादी स्वास्थ्य हुनकर स्वास्थ्य ठीक नहि छै पेन्शनधारी छै नहि बेटा देखै छै नहि बेटी देखै छै अगर ककरो चारि गो बेटा छै तऽ चाहै छै कि सबटा पेन्शन हमही लऽ ली ओकरा सेवा सत्कार होइ नहि होइ दोसर चाहै छै जे हम लऽ ली हम लऽ ली ई एकटा चुनौती छै बुजुर्गके देखभाल नहि करैलए चाहै छै वैज्ञानिक तारक्कीमे युवकसब ओइ तरफ भागै छै व्यस्त ज़माना छै